हमर नाम भऽ गेल विनय ठाकुर हम मुजफ्फरपुर स्टेशनपर उतरल छी बम्बइसँ एनहुँ हँ अहाँके आँटो खाली अइ आँटो खाली अइ तऽ कतेक कालमे हमरा मुजफ्फरपुर अहाँ पहुँच जैब ओ रोड तऽ गड़बड़ भरारावला रोड तऽ साफ गड़बड़ अइ तैसँ बन्हिआँ अहाँ बेनीबाध बाटे आउ तऽ तैयो डेढ़ घण्टा अहाँके लागत पहुँचऽमे मुजफ्फरपुर आओर डेढ़ घण्टा फेर जाइमे तीन घण्टाके रस्ता अइ मुजफ्फरपुर सँ आओर हम सभ परिवार छी एतऽ आयल हमरा सभके जते जल्दी हुए ओते जल्दी पहुँचा देब ओ बन्हिआँ बात छै आओर अहाँके टैम्पू जतेक जल्दी आबि जेतै ओतेक बन्हाआँ बात आओर टैम्पूके तऽ बहुत धीरे धीरे सेहो चलै छै मगर जरूरत अइ टैम्पूके तऽ टैम्पूए एतै अहाँके जतेक जल्दी हुए तऽ अहाँ घरसँ चलू आओर अहाँके बेनिबार बाटे टेम्पू लअ कऽ आयल करू अहाँके समय जे लगतै अइ हिसाबसँ हमसभ स्टेशनपर बैसल रहब आओर हम पूरा परिवारसँ उतरल छी स्टेशनपर अहाँ जते कालमे आयब दू घण्टा एक घण्टामे एतऽ हम अहाँ सभके इन्तजार करब आओर दोसर गाड़ी आब हम नहि करब टेम्पू अहाँ लए कऽ घरसँ आउ आओर टेम्पू अहाँके जेना जे भारा हेतै ओ भारा अहाँके हम दऽ देब अप डाउन जेना अहाँ मंगबै तै प्रकारसँ भारा अहाँके उत्पन्न हैत आओर हमरा बहुत जादा जरूरत हय टेम्पूके हमसभ पूरा परिवार छी उतरल एतऽ बहुत कालसँ बैसल छी गाड़ी घोड़ा मिल नहि रहल अइ अहाँ घरेसँ टेम्पू लअ कऽ आउ आओर हमरा सभके लअ चलू बहुत पुण्य हैत आओर बहुत जल्दी जरूरत अइ हमरा सभके सेहो